बिहारमे हरेक कोइ आगे बढ़ैलए चाहै छै चाहैके इच्छा रहै छै सभकेँ तऽ सरकार भी सभकेँ सीट दै छै जेहन सीट रहै छै महिला सीट भी रहै छै ताकि सभ कोइ इलेक्शनमे लड़ि सकै जेना मुखिआ भेलै सरपञ्च भेलै समिति भेलै वार्ड सदस्य भेलै सभ सभकेँ लिए इलेक्शनमे खड़ा होइके मौका दै छै लेडिज रहै या जेन्ट्स रहै कोइ भी रहै सभ कोइ इलेक्शनमे खड़ा हुए इलेक्शनमे सभकेँ सभ सपोर्ट करै सभ वार्डसे सभ कोइ सपोर्ट करै सभ कोइ ओहिमे तऽ जहाँ चारि गो खड़ा हेतै ओहिमे कोइ एक गोटा तऽ जितबै करतै ओहिके लिए आदमी पीछे किएक हटतै सभकेँ हिम्मत जुड़ल जुड़ल जुड़ना चाही हमहूँ खड़ा हेबै हमहूँ इलेक्शन लड़बै आओर जे हम इलेक्शनसे खड़ा भएके हमहूँ इलेक्शन जितबै जकरा ओहिमे जाहि हिसाब भोट मिलतै ओ जिततै जकरा नहि मिलतै ओ नहि जिततै आदमी अपन हिम्मत नहि हारै छै हिम्मत उठबैके लिए हमेशा तैआर रहै छै सरकारके भी एहि लिए सुविधा देना चाही सुविधा दै भी छै आदमी घर घर जाइ छै भोट माँगै छै जे मुखिआसे खड़ा होइ छै अपन मुखिआके भोट माँगै छै जे समितिसे खड़ा होइ छै समितिके भोट माँगै छै जे सरपञ्चसे खड़ा होइ छै ओ सरपञ्चके भोट माँगै छै जे जाहिमे खड़ा होइ छै ओकर भोट माँगै छै आदमी घर घर गेल घुमैलए भोट माँगै माँगै लै परचार करैलए गेल आब जे अपन जाहिमे खड़ा रहै छै ओकर ओ परचार करलक जतना जकर वार्डमे जतना रहै छै अपना वार्डमे घुमै छै घुमि घुमिके परचार करै छै घर घर गेल घर घर जाके परचार करलक जे जकर जितना अपन सर सर्किल छै ओ अपन सारा महिला एकजुट करिके गेल घर घर घुमैलए घुमिके अपन परचार भी करलक सारा आदमी अपन इच्छा अनुसार बात भी करलक एहिसे भोटके परचार जतना आदमी करै छै जे जकरासे जितना जुड़ल छै उतना ओकरा भोट मिलै छै ओहि ओहिसे आदमी सरकार मतलब महिलाकेँ भी सीट देलकै हँ जेन्ट्सकेँ भी सीट देलकै हँ जकरा महिला एहिमे पिछु किएक रहतै सरकारके ओहिपर धिआन देना चाही सरकार भी एहिमे जादा मतलब उत्साह औरतके भी जगाना चाही कि औरत घरमे किएक बैठल रहतै वएहसे दुनूकेँ मतलब सीट बराबर देलकै यऽ जेन्ट्सके भी लेडीजके भी तऽ अपन इलेक्शनसे मतलब भोटसे खड़ा होइ छै जे खड़ा भेल अपन घर घर गेल परचार करलक भोट माँगलक जकरा जतना भोट मिलै छै ओहि अनुसार परचार करलक परचार करिके जकरा जतना भोट मिलै छै ओतना भोटसे कोइ हारै छै तऽ कोइ जितै छै हारै जितैके बाद आदमीके थोड़ा जे जितै छै ओकरा खुशी होइ छै जे हारै छै ओकरा टेन्शन भए जाइ छै जेना जितैके बाद आदमीकेँ जादा खुशी होइ छै हारैके बाद आदमी थोड़ा टेन्शनमे चलि आबै छै तऽ जे जतना भोटसे परचार करै छै ओतना अनुसार ओकरा भोट भी नहि मिलि पाबै छै जीति भी नहि पाबै छै बहुत आदमी भरोसा लैके भी पिछे हटि जाइ छै नहि देलक भोट कहलक हँ हम देबऽ देबऽ देबऽ लेकिन नहि देलक ओ बोलिके भी पीछे हटि जाए छै तऽ आदमी भरोसेपर ही एतना ने घुमै छै परचार करै लेल गेल घर घर तऽ जखन लोक परचार करैलए गेल तखन तऽ कहलक हँ सभ भोट तऽ हमरे भए जएतै लेकिन ओना तऽ होइ नहि छै जब गिनती होइ छै तब पता चलै छै हँ कोन वार्डसे हमरा ककरा कतना भोट मिललै यऽ तऽ जकरा जतना भोट मिलै छै उतना भोटसे लोक हार जीतके तऽ खेले छै जकरा जतना भोट मिलै छै ओतना भोटसे कोइ जितै छै तऽ कोइ हारै छै